उन्दैफोरखौ बर' राव फोरोंनायखौ आं गोनांथि सानो मानो होनोब्ला बर' रावआ बिमानि राव बेनिखायनो उन्दै गथ'फोरखौहाय बर' राव फोरोंनायखौ आं गोनांथि होनना सान्दों आरो बर' बिमानि रावखौ फोरोङोब्ला बेनो साबसिनै गावनि रावजोंनो बांसिन मोजां बुजिनो हायो आरो मानो होनोब्ला बर' रावआ बिमानि राव बर'फोरनि बिनि थाखायनो बर' रावखौहाय उन्दैफोरनोहाय फोरोंनाया मोजां आरो बेबो मोनसे साननो गोनां बर' बिमानि रावजों फोरोङोब्ला उन गोजौ लेभेलावहाय फरायहैनायावहाय लिरनायफ्राव फरायनायाव एसे खस्थ' मोनो होमब्लाबो आं बर'खौहाय गथ'फोरनो फोरोंनायखौहाय गोनांथि होनना सानो